बुजुर्ग लोककेँ ने ताश खेलैमे बहुत आनन्द आबैत छलै जहाँ जहाँ पाँचटा दसटा बुजुर्ग बैठल रहैत छलै और चारि गो प्लेयर रहैत छै ओहिमे चारि गो खेलैत छै आ वहाँपर आबिके ने दस गो बुजुर्ग बैठ जाइत छलै आओर उसके बाद ने सभ पार्टी बना लैत छै आओर वहाँपर ताश खेलैके टाइम एनेहे लेकिन कभी कभी लड़ाई भी करि लैत छलै बुजुर्ग लोक ताश खेलैत देखैके ने हमरा आरकेँ बहुत आनन्द आबैत छलै और बहुत मनोरञ्जन भी करैत छलियै आओर बुजुर्ग लोक सुबह से लऽ कए शाम तक एने बैठिके ने ताश खेलैते रहैत छलै आओर एने बड़ आनन्द लैत रहैत छै ताश खेलैत खेलैत बुजुर्गलोक